हैलो महाराज हां जी हां जी हां जी जी हां जी ओह् कोई निं कोई निं में बंदा भेजी ओड़ना तुं'दे कोल ठीक ऐ टुट्टियें टाट्टियें दा कोई चक्कर निं करी ओड़ेओ फिट कोई चक्कर नेईं ऐ समान समान बी अस अपना पाई लैचे समान समून बी अपना लेई लैचे अस

नेईं महाराज टैंशन निं लैओ नेईं टैंशन लैओ अस करी ओड़ने आं करी ओड़ने आं कोई चक्कर निं ऐ नेईं टैंशन लैओ तुस हां ते बस हून दिक्खियै गै पता लग्गग थोह्ड़ा आइयै कम्म शम्म करगे ते फिर पता लग्गना ऐ आहो चलो ठीक ऐ भी महाराज ओह् आई जाह्गे चलो ठीक ऐ फिर